बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेलिया होनना नोंथाङा सानो नामा गथ'फ्रा गेलेनो बांसिन थुलुंगा मोननायनि मा खालामनांगौ बे कुइसननि सायाव आंखौ फंनैसो खेंफोरथि होनो खावलायदों आङो बे सों सोंनायनि फिननायखो होनो होननानै सानबाय बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेलिया होननानै नोंथाङा सानो नामा बिनि सायाव बुंनो खावलायदों नोंगौ बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेलिया जों नुनो मोन्दों बुहुमाव बा जोंनि ओनसोलाव मबाइलनि सायाव बियाव फैनाय फेसबुक बा बिनि माखासे सुंद' सुंद' थुनफावथिनाफोर होयो बेफोरखौ गथ'फ्रा सानसे थोलो नायो बेखौ जों नुनो मोनदोंदि गथ'फ्रा मबाइलनि सायावनो नांथाबनानै थानाय दा बे गथ'फोरखौ गेलेनो बांसिन थुलुंगा मोननायनि मा खालामनांगौ बिनि सायाव गथ'फोरखौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन आरो गथ'फोरखो सम मथे टाइम मथे लेखा फरायनो फोरोंनांगोन आरो जिखिनि आद्रा सम थायो बे आद्रा समफोरखौ गेलेनो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनांगोन मानोहोमब्ला गेलेनायानो जाबाय मानसिनि देहायारि मोजांनि थाखाय गेलेनाय खेलाफ्रा जिखियानो जाया मानो गासैबो खेलाखोनो गथ'फ्रा गेलेनो हाया थेवबो जा खेलाखौ मोजां मोनो बल गेलेनाय भलि गेलेनाय खारनाय बारनाय गोजौ बारनाय अवेइट थ्र' गेलेनाय अवेइट थ्र' खुबैनाय एबा

फानजा गेलेनाय बिफोरनि सायाव जा खेलाखौ मोजां मोनो बे गथ'फोरखौ गेलेहोनो थुलुंगा होनांगोन मानो होमब्ला दिनै गाबोन गोबां गेलेनाय बादायनाय बादायहोनाय जायो बे गेलेनाय बादायनायाव गथफ्रा देरहासार जायोब्ला गथ'फ्रा मोजां मोनो एबा थुलुंगाखाङो गावखो मोनसे खेलायाव देरहाबाय होननानै नाथाय जाय खेलाखौ माने गथ'फ्रा देहायारि मोजांनि थाखाय गेलेनांगौ बेखो गेलेथारनांगौ होननानै आं सानो दा बल गेलेनाया जाबाय मोनसे खारनायनि खारनाय बादायलायनायनि गेलेनाय बे खारनाय बादायलायनायनि गेलेनायाव बल गेलेनाया देहानि थाखैबो मोजां आरो गथ'फोरखौ गेलेहोनाया मोजां होननानै आं सानो दा जोङो गोबां गेलेनाय दङ जेरै भलिबल भलिबलाबो देहानि थाखाय मोनसे जोनथोर होनना बुंनांगोन मानो होनोब्ला बेयाव खारनाय बाज्ल'नाय गोबां गेलेनाय जायो बेखौ गथ'फोरनो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनाया मोजां माने होनोब्ला गथ'फोरनि मेलेम देहा आथिं आखाइ मेगन फारफ्रोमथिंबो गोरों जायो एबा मिन्थिहोनो हायो बबेथिं बुयोब्लाबो बबेथिं गोलैगोन बेनि नोजोरखोबो मिन्थिनो हायो बिनिखायनो आं सान्दों गथ'फोरखो साफ्रोमबो गथ'फोरखोनो गेलेहोनो गेलेनो मोजां मोननाय खालामना होनो हायो आं बेखौ सान्दों दा गेलेनायनि मेइन ओंथियानो जादों देहानि थाखाय मोजां मोननाय एबा गेलेनाय बे गेलेनायखौ गथ'फोरनो साफ्रोमबो गथ'फोरनो मोजां रोखोमनि गेलेहोनानै देहायारि सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनो थाखाय गथ'फोरखो खावलायनायजों लोगोसे बेखिनिखोनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय